मुंहिंजे घर में तरह तरह जा त्योहार मनाई वेंदा आहिनि जीअं त लाल लोई तंहिंमें असां पूजा कंदा आहियूं ऐं उनखां पोइ ईंदो आहे चेटी चंडु उहो थींदो आहे सिंधियुनि जो नयो सालु उन में सभु माण्हू रेलियूं कढंदा आहिनि ऐं झूलेलाल भॻवान जी पूजा कंदा आहिनि उनखां पोइ अॻे महिने ईंदो आहे होलीअ जो त्योहारु तंहिंमें असां होलीअ खां पहिरियों होलिका जो दहनु कंदा आहियूं ऐं उनखां पोइ ॿिए ॾींहं ते असां रंग सभु उड़ाइ करे ऐं पाणीअ सां सभु खेॾंदा आहियूं ऐं उनखां पोइ धीरे धीरे जीअं त्योहारनि जो वक़्तु नज़दीक ईंदो वेंदो आहे जीअं की चालीहो राखी टीजड़ी जन्माष्टमी गणपति इन्हनि सभिनीनि में त्योहारनि में अलाइ कीअं टे चारि महिना निकिरी वेंदा आहिनि ख़बर ई न पवंदी आहे उनखां पोइ ईंदो आहे धनतेरस ऐं ॾियारी धनतेरस में त सभु माण्हू असांजो सिंधियुनि में त हिकिड़ो लिहाज़ु आहे की असां धनतेरस में कुझु नयो सोनु वठूं ऐं उनजी कुझु पूजा कयूं ॾियारीअ जे ॾींहुं सभु असां सुबुहु जो जल्दी सवेल उथी करे नया नया कपिड़ा पाइ करे ॾीया ॿारे करे फुलझड़ियूं ॿारे करे घर जी असां सजावट कंदा आहियूं उन्हीअ ॾींहं ते असां लक्ष्मी माता जी पूजा कंदा आहियूं असांजे घर जी सोन जी ऐं चांदअ जी बि पूजा कंदा आहियूं तरीके जी नएं नएं तरीके जी मिठाइयूं खाई करे सभु गॾिजी मिलजी रहंदा आहियूं ऐं फ़टाका ॿारींदा आहियूं